आतां आमी गोंयांत रावता म्हणल्यार हांगा वीज येता वता येता वता हांगा चालूच आसता फूल टायम अशें आसता म्हणून केन्नाच ना सो आतां ह्या जेन्ना गर्मेन समर सिजनांत तेन्ना आमची लायट वता वीज वता तेन्ना बायलां जेन्ना रांदतात पयलीं म्हणजें ह्या गर्मेन घरांत रावप हें जायना आमकां सो बायलां तशींच तांकां किचनांत रावून जेवण रांदचें पडटा तें तांच्यान सोंसूंक जायना तांचे कडेन मागीर लायट नासता तांकां मिक्सर यूज करपाक मेळना कितें करता तें वांटून करचें पडटा हातांन मागीर दुसरें आतां कोण भुरगो शिकता ताची आतां एग्जाम आसा ताका गरमी इतली जाता की ताका फॅन तरी जायच पडटा सो ताका अभ्यास करपाक त्रास जाता तीच जर लायट रातची गेली आनी ताची बोर्ड एग्जाम चालू आसा ताका लायटी शिवाय तो शिकूंक शकना न्ही सो लायटूय आमची जाय पडटा आमकां त्या खातीर मागीर आतां कोण जे लॅपटॉप चार्ज मोबायल चार्जींग तें करपाक मेळना मागीर फ्रिजांत कितें आसता ती खूब टायम लायट नासल्या कारणान ती वाट लागता कितें वस्तू आसतात त्यो मागीर आतां कोण न्हावपाक वता तांकां गिजर वा हिटर तो यूज करपाक मेळना लायट नासल्या कारणान मागीर रातचें आतां कोण थोडे चलत येतात आपल्या घरांत काम सोंपोवन रातची लायट नासल्या कारणान तांकां स्ट्रीट लायट दिसना स्ट्रीट लायट नासता सो मागीर तांकां तें भंय दिसता चलपाक रस्त्यारूय मागीर आतां थोडे रावतात व्हडल्या व्हडल्या बिल्डीगांत धा धा फ्लोराच्या तांकां थंय लिफ्ट केन्ना केन्ना बंद पडटा तर सगळ्यांकूच जनेरेटर बॅकअप आसता म्हणून ना तांकां मागीर धा फ्लोर चडून वयर वचचें पडटा तशें आतां पावसांत पावसांत आमचें येतलें चार्जींग बी समर सिजनांत तुका एसी जायच एसी जाय फॅन जाय ते रातचें ना म्हणल्यार तांकां न्हीद पडची ना